दा नोंस्राथ' गय बागान दोङो ओमफ्राय दा माहोनो गयनि दामफोरालाय माबायदि

बिनिफ्राय आरो दा आरो दाथ' दाम जायाखै देलाय उनाव माहोनो दानोस्रा गयखौलाय माबायदि गायदोमोन नोंस्रा आरो फिथाइफोरा मोजां थाइयो गोजान गोजान गायनाया

एनिफ्राय दा इफोर बैसोनि फिथाइआ बुरजा बुरजा थाइयो र' थाइयो फिसायावनो थाइयो रमानिया दा जोंनिखिनियावलसो दामा एफोर रखमना बेलेगावबो दोङो

उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो एदिनो दामफोरा माबायदि थांदो सोंना नायदो एनिफ्राय आरो दा एनिखायनो दामफोरा माबायदि जोंनियाव माबायसा सोलिदो माबायदि गायनांगो नोंनिया एफोरखोनो सोंदो आरो दे होमब्लालाय देनां गायनाय समाव नोंखौ फन खालामना थांसिगोन